लत बला पौधामे हमरासभ कद्दू लगे लए छियै झिङ्गा लगे लए छियै करेला लगायल छियै परवल लगायल छियै सब लत्तीवला पौधा सब छै ओकरा सब खातिर बाँसके कर्ची काटि काटिके ओकरामे फेर खुट्टा गाड़ि गाड़िके अलान बनाकऽ ओकरा पर लत्ती चढ़ाकऽ खूब बढ़िआँ सँ बना देलकै छै एक साइडमे कद्दू फरै छै एक साइडमे करेला फरै छै एक साइडमे परवल फरले एक साइडमे झिङ्गा झिङ्गी सब फरै छै आओर आम कटहल सब पूरा एकदम खेतमे पप्पा लगा देलकै छै कलमवला आम लगेलके छै कि साल भरके बाद आम फरै लागे छै बढ़िआँ बढ़िआँ सब मालदह आम दशहरी आम कटहल लगेलके छै अच्छा क्वालिटी के कटहल लगा देलकै छै मालदह आम टूटै छै इहो बार बढ़िआँ दू तीन बोरा आम घरमे भरल रहे आम कोइ खायवला नहि रहे आम बढ़िआँ सब आम है एक टेलर आम तऽ बेचै पड़लै बाहर जाकऽ कटहल अभी तक कटहल गाछमे छेबे करलै बुला बुला कऽ लोक सबके दैय छियै कटहल लोकसभ लअ जाइछै खायछै कटहल वएह बिया कटहलके फेर कलम लगा दै छियै रहेछै कटहल आम सब लागल छै